ہندوستانی تعلیمی نظام بہت ہی بڑھیا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ایسے ہیں جو تعلیم سیکھ کر کے بہت سارے عہدے پہ پہنچے ہوئے ہیں کوئی آئی اے ایس بن گیا کوئی آئی پی ایس بن گیا کوئی ڈی ایم بن گیا کوئی کلکٹر بن گیا ایسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دربھنگہ سے بھی ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم سیکھ کر کے ڈی ایم بن گئے کوئی آئی پی ایس بن گئے کوئی یہاں کوئی دوسری جگہ پہ کوئی دوسری جگہ پہ بہت سارے ایسے ایسے لوگ ہے لیکن تعلیم بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے بیاں انڈیا میں یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جگہیں جہاں پہ سرکاری اسکول جو ہے وہاں پڑھائی صحیح سے نہیں ہوتی ہے اور پرائیوٹ میں بھی پڑھائی ہوتی ہے بہت ہی بڑھیا ہوتی ہے لیکن اتنا آم آمدنی نہیں ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے بڑے بڑے اسکول میں نام لکھوائیں یا یہاں جا کر کے پڑھائیں تعلیم کرائیں تو اتنے سارے پیسے بھی نہیں ہیں اور سرکاری اسکول میں بھی باہم بروٹنی کرنی چاہیے کہ یہاں کے جو سرکاری اسکول ہیں سرکاری کالجز ہیں وہاں پہ بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ وہ جا کر کے کہ پڑھے بچے سب آگے بڑھے تعلیم سیکھے بہت اچھی تعلیم سیکھے اس کے لیے ہم کہنا چاہتے ہے سرکار کو کہ تعلیم بہت ہی بڑھیا یہاں کرنی چاہیے اور بھی بہت سارے ہیں جو دربھنگہ سے بھی ہیں وہاں سے تعلیم سیکھ کر کے یا آگے گئے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے آمدنی ہے وہ جا کر کے تعلیم سیکھ کر کے اور آگے عہدے پہ پہنچے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں سے بھی ہیں جو بہت سارے ایسے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم سیکھ کر کے آگے پہنچے ہوئے ہیں ڈی ایم بنے ہوئے کلکٹر بنے ہوئے بہت سارے آفیسرس ہیں اور کرمچاری ہیں وہاں وہ بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں سیکھے ہیں پھر بھی وہ سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں اور بہت سارے بچے بھی ایسے ہیں جو نہیں سیکھے وہ بھی سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی تعلیم سیکھیں لیکن تعلیم یہاں پہ ہوتی صحیح سے نہیں ہے سرکاری کالجز میں سرکاری اسکول میں اور بھی پرائیویٹ اسکول میں بہت ہی بڑھیا ہوتا ہے سرکار سب چیز بہت بڑھیا ہوتا ہے تعلیم بھی بہت بڑھیا سکھائی جاتی ہے کرائی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ہے تو ہاں پیسہ ہی بہت زیادہ لگ جاتا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر کے اپنے بچے کو بڑے کالجز میں بڑے بڑے بڑے اسکولوں میں وہاں پہ ایڈمیسن کروائیں اتنے اتنا بڑھیا نہیں ہے سرکاری اسکول میں لیکن پرائیویٹ ہی بڑھیا یہاں پہ اور سرکار ہم چاہتے کہ سرکاری میں بھی بڑھیا سے کروایا جائے تعلیمی تعلیمی تعلیم والے جو مصلحات ہیں اسے بڑھیا سے کروائی جائے سرکاری میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں سے بھی نکلے گی اگر سرکاری سرکاری اسکول جو ہے وہ سرکاری کالجز ہیں وہ بڑھیا سے ہو جائے ٹھیک ہو جائے وہاں تعلیم بہت بڑھیا ہو تو لوگ پرائیوٹ اسکول نہیں جائیں گے پرائیو پرائیویٹ کالج نہیں جائیں گے اپنے سرکاری میں بھی سرکاری میں ہی رہ کر کے تعلیمات کریں گے اور آگے بڑھیں گے ڈی ایم بنیں گے کلکٹر بنیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسے جو بن سکتے ہیں بہت ساری کام بہت سارے ایسے ہیں جو بن سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری میں بھی ویسا کروایا جائے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر عبد الکلام ہیں جو تعلیم انڈیا میں تعلیم کا تعلیم سیکھ کر کے آگے بڑھے ہیں ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کتنا انڈیا میں تعلیم صحیح کروایا جائے ساک ان سرکاری اسکولوں کی